लिरनायखौ जों केरियार महरै लानानै जोङो बेखौ जों सामलायनो हायो लिरनायखौ केरियार महरै जोङो बिखो लानांगौ जोङो गुबुन जि मावनांगौ आयदा बिखौबो जों लांफांनांगोन जोङो लिरनायखौ जों जुदि केरियार बा हबि हिसाबै लायो बिखौ जोङो बिखौ सम होनांगोन ओइ आरो आं लिरनायखौ आङो जेब्लानेखि जि माने एक्सथ्रा टाइम एक्सथ्रा सम आलाद सम बि आलादा समफ्राव लिरो बिनि अनगायैबो मालाबा गोनांथार लिरनाय थायोब्ला बिखौ सम दिहुननानै बिखो लिरनांगौ जायो मानोना जोङो लिरनायखौ हबि बा केरियार हिसाबैनो जों जुदि सायख'ना लायोब्ला बिखौ जोङो समखौ दिहुननानै जे बिखौ लिरनांगौ जायो बिनिखायनो बिखौ लिरनायनि बिबायदि थि सम आंहा गैया आं जेब्लानाखि गोनांथार बिबायदि लिरनांगौ जायो बिखौ आङो समखो आङो जायखि जाया समाव बिखौ सायख'ना लायो आरो बिखो लिरनायखो जेसेबां हायो कमप्लिट खामनो लोबैयो बिनि अनगायैबो लिरनायनि गेजेरजों जि जोंनि मावनांगौ बि मावनांगौफोरखौबो जोंं लांफानांगौ जायो आरो लिरनायखो बेखौ जोङो साबसिनै बिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिखौ सम होनानै बिखौ जायखि जाया समावनो आङो बिखौ लिरो आंनि सुखु गोजोन जितु जायगा बे जायगााया जाबाय जेरावनाखि मानसिफ्रा बेयाव माने हाल्ला जाया बेफोराव बे जायगाखौ आं सायख'ना लायो बे जायगाया जाबाय न' सिङाव जोङो निजोम जों जायगायाव बे न' सिङाव जिहेतु रावनिबो बेबायदि हाल्ला जाया बे हाल्ला जायै जायगाफ्राव थानानै आं लिरनो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो लिरनाया माने जेबो हाल्ला जायाब्ला बियाव साबसिन हामसिन जायो आरो बेबायदिनो आङो न' सिंनि जितुनेखि जायगा बिखोनो आं साबसिन होनना सानो आरो माब्लाबा बायहेर बायहेराव थांनानै माने बेखौ लिरो जेरावनेखि बेयाव हाल्ला जाया बा दावराव दावसि जाया बिफोर जायगायाव थांनानै लिरनायखौ आङो मोजां मोनो आरो लिरनायखो जोङो जितु केरियार बे केरियारखौ जों लाखिनोब्ला जोङो बेयाव सम होनांगोन आरो सम होनानै बेखौ जोङो लांफानांगोन आरो जितु जोंनि मावनांगौ जि खामानि बे खामानिखौबो जों मावलांबाय थानांगौ आरो बेबायदिनो जोहो लिरनायखौ जों लांफानांगौ